शिक्षा जीवन में मदद करे थी तॾहिं ई त शिक्षा खे वधीक प्रोत्साहन ॾिनो थो वञे त ॿार वधीक में वधीक पढ़ाई कन अॻियां वधनि छोजो उन्हनि जो शिक्षा सां माइंड डैवलप थो थिए अॻियां उन्हनि खे पंहिंजी आजीविका कमाइण में काई दिक़त कोन थी थिए हिकु सिंपल ई उधारण ॾियां त जीअं अरिड़हं साल जे को नौजवानु आहे उहो किथे नौकरी जे लाइ वञी रहियो आहे त जेकॾहिं उहे उन खां नौकरी ॾियण वारो पुछंदो त तूं घणो पढ़ियलु आई जेकॾहिं उहो छोकिरो चए थो त मां सिर्फ़ु पंज दर्जा पढ़ियलु आहियां या मूंखे पढ़ाई कोन ईंदी आहे त उन जी जेका तंखा आहे उहा हिकदमु घटि थी वेंदी ऐं उन खां फिज़िकली कमु करायो वेंदो मैंटली त करायो ई कोन वेंदो ॿी ॻाल्हि जेकॾहिं उहो चए थो मां पढ़ियलु आहियां भले ॾह दर्जे चढियलु पढ़ियलु आहियां या ॿारहं दर्जा पढ़ियलु आहियां या कंप्यूटर सिखियलु आहियां त उन जो छोजो स्किल बि वधी वियो एजुकेटेड थी वियो त उन जी तंखा हिकदमु ॿ गुणा या टे गुणा या वधीक बि थी थी सघे ऐं कैचिंग पावर बि जेको माण्हू पढ़ियलु हूंदो आहे उहो सम्झी सघे थो हर कंहिं ॻाल्हि खे करण जो तरीक़ो सम्झी सघे थो ज़रूरी न आहे की पढ़ाई करण खां पोइ नौकरी कजे हीअ हिकु अहिड़ी शिक्षा आहे जेका ज्ञान जी त काई थींदी कोन्हे मतिलबु उहो कॾहिं खुटंदो ई कोन्हे अ अनंत आहे ज्ञान त शिक्षा जो त तमामु वधीक विकास जीवन जे लाइ फ़ाइदे वारो ई आहे जेकॾहिं अनपढ़ माण्हू रहजी था वञनि ऐं त उन्हनि जो जेको माइंड आहे उहो डेवलप कोन थो थिए उन्हनि में जेके झगड़ा घर में थींदा रहंदा आहिनि उहे अनपढ़ माण्हू ई कंदा आहिनि सम्झदार माण्हू कॾहिं घर में झगिड़ो बि कोन कंदो आहे पंहिंजी घर में जेका लेडीस हूंदी आहे या पत्नी हूंदी आहे या भेणु हूंदी आहे उन्हनि जो उहे तिरस्कार कोन कंदा आहिनि या उहे जीअं पुराणे ज़माने में अनपढ़ माण्हू ॿुधियलु आहे माण्हू लेडीस खे ॾाढो मारींदा कंदा हुआ अॼुकल्ह उहो तमामु घटि थी वियो आहे छोजो लेडीस बि एजुकेटेड आहे जैंट्स बि एजुकेटेड आहे ॿई हिक ॿिए जी भावनाउनि खे सम्झी था सघनि था त शिक्षा जो विकास त वास्तव में लाइफ खे सुठो करण लाइ तमामु ज़रूरी आहे